जय झूलेलाल जी केरु ॻाल्हाए थो अच्छा अच्छा अच्छा कहिड़े क्लास में पढ़दा आहियो तव्हां अच्छा हेलो हेलो हेलो जी अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां ईअं कयो त तव्हां ईअं कयो की हिकिड़ी एप्लीकेशन लिखी करे मां वटि पहुंचाए रखो अच्छा कॾहिं ॾिनी अथव कॾहिं एप्लीकेशन ॾिनी हुयव तव्हां हेलो अच्छा तेरहं मार्च जो त तव्हां कंहिंजे हथ में एप्लीकेशन ॾिनी हुयव अच्छा त उहो एप्लीकेशन मां वटि पहुंची कोन्हे अञा ताईं और त तव्हां हिक कम कयो हुनखां पोइ टीचर छुट्टी ते बि हली वयी हुई कुझु रीजन हुया त थी सघे थो की शायदि त तव्हां हिक कम कयो की तव्हां मूंखे हिक बार वरी खां एप्लीकेशन ॾई रखो और मां ॾिसां ती जेतिरी जल्दी थी सघंदो मां तव्हांजो सर्टिफ़िकेट ठहायण जी कोशिश कंदम और तव्हांजो कम थी वेंदो हुन हिसाब सां न कोशिशि न करिणी अथव बेटा कोशिशि न करिणी अथव तव्हांखे हिकिड़ी एप्लीकेशन ॾियणी आहे और तव्हां एप्लीकेशन मुंहिंजे ऑफ़िस में जमा करवाए रखो पोइ मां तव्हांजो सर्टिफ़िकेट इशू कराए रखंदमि हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां जेतिरी जल्दी मूंखे एप्लीकेशन पहुंचाईंदव मां कोशिशि कंदमि की ओतिरी जल्दी तव्हांखे सर्टिफ़िकेट इशू थी वञे हा जय झूलेलाल